नमस्कार भाई नमस्कार भाई हाँ हमें बाल कटवाना था आपके सैलून में तो मतलब किस मतलब डिजाईन का बाल अच्छे से काट हर कटिंग का दाम अलग अलग होगा और और दाड़ी सेट कराना है यह तब और फेसियल कराना है उसके उसका दाम जो है उसका अच्छा तो मान लीजिए हम बाल आपके यहाँ हमेशा कटवाते हैं और मान लीजिए हम बाल कटवाएँगे और दाड़ी बनवाएँगे फेसिल भी कराएँगे तो इसके लिए मान लीजिए दाड़ी बाल जो है आदमी कट कटवाएँगे और दाड़ी थोड़ा सा सेटिंग करा देंगे और फेसियल कराएँगे तो कितना टोटल होगा पैसा एक हज़ार रुपये लेंगे कुछ कम कर दीजिए ना किस चीज़ का चार्ज चार्ज तो भाई मान लीजिए एक बच्चा भी साथ में है ताऊ उसका बाल कटने का कितना पैसा लेंगे आप उसका कम होगा ना तीन सौ रुपये उसका भी चार्ज लगेगा आपके यहाँ मतलब उसके अलावा जो होता है मसाज वग़ैरा का अच्छे अच्छे ढंग से हैं ना अच्छा यह हर तरीक़े से अलग अलग मसाज है तो हाँ भीड़ ज़्यादा होगा इस समय आपके यहाँ चलिए ठीक है तो हम हम और एक बच्चा साथ आ रहें हैं तोड़ा सा समय का ध्यान दीजिए कीजिएगा